कढ़ी चांवरु दालि पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चांवरु बिह पटाटा पटाटा टमाटा गोगड़ुनि जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वांजरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी